हांव म्हापशेंच्यान उलयतां हय तर एकोणतीस जुनाक न्ही आमच्या घरांत एक बारीकशें फंक्शन आसा हय सो त्या खातीर म्हाका एक जेवणाची ओर्डर दिवपाची आशिल्ली हय एक सादारण शंबर लोक आसतलें हय न्ही स्विट्स कितें येतलें तातूंत आ बरोबर सो म्हाका ते एक जलेबी गुलाब जामून बी अशें जाय आशिल्लें हय हय रेट्स कशें आसतलें तुमचें साडे तीनशीं रुपया प्लेट बरें आसा म्हणजे आता येदी व्हडली ओर्डर दिता म्हणल्यार तेच्या बरोबर कितें फ्री बी येतलें कांय ऑफर बिन आसा तुमची तशें कितें

म्हणजे शंबर लोकांची ओर्डर दिल्यार सुद्दां काय फ्री ना फ्री मेळपाक जाय जाल्यार कितल्या लोकांची ऑर्डर दिवची पडटली कमीत कमी दोनशें सो अशें धर की हांवेन दोनशें लोकांची ऑर्डर दिली जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें फ्री एक लिटर आयसक्रिम

अश्या बऱ्या कंपनीचे नॅचूरल्स आयस्क्रिम बी रे अतशें दितात तुमी बरें आसा सो म्हजी दोनशें लोकांची ऑर्डर घे एकोणतीस तारकेर बरें आसा